आं आंनि गुदिजों सोमोन्दो लाखिनाय मोनसे बिदिनो मोजां मोननाय माबाया जाहैबाय गोदो जेब्ला आंनि आबै दंमोन बे आबैया सानफ्रोमबो बुङोमोन जे बबेयावबा थांनायनि सिगां न'आव मोजाङै खिन्थालांनानै थांनाय थांनांगौ नङाबा न'खरनि मानसिफ्रा सानफ्रामबो माने जेब्लायबो सिन्थायाव गोग्लैयो होननानै खिन्थालाङाबो बेखौनो आं दाबो फालिबोयो आरो बेनि थाखाय गोबां माने खैफोदनिफ्रायबो बारग'दों माने न' बबेयावबा जेरावखि ओंखारलाङा मानो नों न'आव मोजाङै खिन्था लाङोबा माने उनाव माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला माने न'खराव जेबो माने बिदिनो टेनसनाव थानो गोनां जाया आरो बेखौनो जों आं दा दासिमबो माने मोजां मोनो आबैनि बे देहाखौ आरो जों बयबो बेखौनो फालिबोगासिनो आरो फालिनोबो नांगौ होननानै आं सानो